रातिमे तऽ हमसब चिड़ियाँ देखने छियै ओकरा बादुर कहल जाइ छै बादुरके राइते टा कऽ सू सुझाइ छै आओर ओ हमरा सबके देहातमे बाँसवला घर रहय छलय कोड़ो रहय छलै ओ कोड़ोके बीचमे अपन घर बनाकऽ खोता बनाकऽ बादुर रहय छलखिन आओर जखन हमसब पहिने एखन ने लाइट भऽ गेलय इजोत भऽ गेल पहिने तऽ डिबियापर हमसब पढ़य छलियै लालटेनपर पढ़य छलियै ओ लालटेन आओर डिबियाके इजोत देखके बादुरके होइ छलय की छी अनहारसँ इजोत केना भऽ गेल ओ उड़य छलय फुर्र फुर्र कऽ कए ओ कखनो काल कऽ हमरा सबके किताबोपर खसि पड़य छलय हमसब बच्चा जाति नेनमति बुद्धि ओहो लाथे खेलाइत रहय छलहुँ खूब खेलाइ छलहुँ आओर ओकरा देखयमे ओकर शरीरके बनावट बड़ा सुन्दर रहय छलय ओ बादुरके खासियत ई छलय ओ बच्चा दै छलय ओ ओ आन पक्षी अण्डा दै छै मगर ओ बादुर पक्षी अण्डा नहि बच्चा दै छलखिन ओ आओर देखयमे बहुत नीक आओर बाँसक कोरोमे लटकल रहत द उलटा ओ उलटा सुतय छै आओर दिनके तकलासँ एकोटाके नहि भेटतइ बादुर आओर रातिके पढ़य कालमे देखतियै फुर्र फुर्र उड़ि रहल छथि अइ कोनसँ अइ कोन अइ किताबपर सँ अइ किताबपर एत्तना आनन्दित हमरा सबके पढ़य कालमे कखनो कालकऽ जखन अबय छलय कनि काल दस मिनट पन्द्रह मिनट ओइपर हमरा सबके आनन्द अबय छलय टाइम पास खेलाइ छलियइ ओइसँ ओ बादुरसँ तऽ आब राइतेके हुनका सुझाइ छनि आओर राइतेके ओ देखाइ छै दिनमे बादुर तकबय तकलासँ नहि भेटत ओ राइते टाकऽ भेटत बादुर